खाय के ऊपरमे भिंडी लगै छै भिंडी के सब्जी बनेलहुॅं झींगा के भुजिया बनेलहुॅं आ आलू कोबी बनेलहुॅं परवल बनेलहुॅं कदीमा बनल दाल बनल सागो भूजिके खेलहुॅं भातो रोटी बनलै सब चीज तऽ ओहिमे बनय छै तऽ जतनी औक़ात रहतै ओतबे काम न करबै साग सब्ज़ी जएह जुड़तै सएह गाम के नहि छै कुछो करय लायक़ की करबै गरीब लोक जे एक दिना पानो पर मटरो पनीर बनि गेल एक दिन आलूओ कोबी बनि गेल एक दिन कदिमे सब्जी एक दिन कद्दूए भुजिया बनि गेल एक दिन भिंडी के भुजिया भेल एक दिन रसदारो बना देलक एक दिन दालि खेलहुॅं तऽ एक दिन दालि सग्गो बना लेलहुॅं आओर की कए सकबै आब इएह सब छै की करबै मसोमात लोक कए के देखतै जे भेटै छै से खेने जाइ छीयै केकरो कोइ नहि छै देख़य वला नहि कोनो विकास भेलय नहि कोइ व्यवस्था होइ छै ठीक